क'क्राझार जिलायाव गिबि मिथिंगायारि फुंखाफोरा जाबाय दै बिफां लाइफां गाहायै मिथिंगायारि सम्फद बिदिन्थि हिसाबै रायमना नेसनेल पार्क सरलपारा इक' टुरिजिम बावखुंग्रि हाजो सक्रसिला रेन्ज आरो आबहावायारि जेंना हिसाबै गाहायै दैबाना दै खुरखानाय आरो हाग्रा जोबस्रांनाय एबा डिफरेसटेसन जिलानि मिउनिसिपाल बर्डा ओनसोलखौ साफा खालामबाय थायो दाखोर गारग्रा बाल्टिं बायदिखौ सानफ्रामबो ओ टाउननिफ्राय मिउनिसिपाल बर्डनिफ्राय फोसाबनाय साखोन सिखोन खालामनाय हाबाखौ मावबाय थायो आरो बियो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां